आमच्या इंडियन सोसायटीन खूब तरेतरेचे रिलीजन आसा गोंयाचेच धरले जाल्यार हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन हे तीन म्हाका सद्द्या याद येता आनी आसा जाल्यार खबर ना म्हाका सो वेगवेगळ्या धर्मान वेगवेगळ्या तरेन हे आसा तांचे वेगवेगळे तरेचे सण साजरे जातात आतां एक हिंदू आसा जाल्यार ताचें वेगवेगळे सण आसता आमच्या हिंदू धर्मांत खूब तरेतरेचे सण साजरे करतात म्हटल्यार गणेश चतुर्थी धर होळी येवपाची होळी तशेंच तशेंच दिवाळी करता खूब खूब तरेतरेच्या सण साजरे करतात क्रिश्चन म्हटल्या तांचो क्रिसमस आसता आनी म्हाका याद जायना तशेंच गूड फ्रायडे एक आसता नेक्स्ट म्हटल्यार मुस्लीम मुस्लिमांचो ईद आसता सो वेगवेगळ्यांचे वेगवेगळे सण साजरे करतात हिंदूचे कशे आसता जेन्ना सूर्य उगवता तेन्ना आमचे सण साजरे जाता म्हटल्यार सूर्य उगवता तेन्ना आमी सकाळी उठ्ठा न्हाता स्नान करतात आणी मागीर आमी आमचे सण साजरे करतात तशेंच मुस्लिमाचे कशे आसता तांचें उल्टें आसता तांचो जेन्ना चंद्र येता तेन्ना तांगेले सण साजरे जाता तेन्ना ते आमी कितें करता एक हिंदू म्हटल्या आमी खंयच्याच हांकां आमी हात लायना म्हणजे खंयच्याच जनावराक आमी मारनात कळ्ळें आमी तांकां त्या दिसा आमी सामकें वेज रावता मात पोवपार गेल्या मुस्लिमांचें तांचे उल्टें आसता ते कितें करतात बकऱ्याचो बकरी इदाक बकऱ्याचो बळी घेतात सो अशे वेगवेगळ्या धर्मान अशे वेगवेगळे तरेचे एक एक हें आसता क्रिश्चनाचें चड खबर ना मात एक उलोपाक गेल्यार एक इंडियन रिलीजन स्पेशली गोंयान सांगचें म्हटल्यार अशें आसा